हाइकिंग करने के लिए मुझे सबसे ज़्यादा पहाड़ पसंद है पहाड़ ओर जंगल ये दो जगहें ऐसी हैं जो बहुत सुंदर लगती है हाइकिंग करने के लिए आप देखेंगे की हम कभी हाइकिंग करने के लिए अगर जंगल जाते हैं तो हमें नये नये तरीके के पौधे जानवर सभी चीज़ें देखने को मिलती है वहाँ पर काफ़ी अच्छी शुद्ध हवा होती है वहाँ पर हाइकिंग करने का अलग ही मज़ा है आपको वहाँ पर कोई शोर शराबा फालतू की आवाज़ें नहीं मिलती है आपको पूरा प्रकृति का आनंद मिलता है हाइकिंग वहीं बात करें पहाड़ों पे हाइकिंग करने की तो पहाड़ों पर भी हाइकिंग करने का अपना ही एक अलग मज़ा है आप पहाड़ ऊँचे ऊँचे पहाड़ चढ़ते हैं जब आप ऊँचाई पर पहुँचते है तो आप देखतें हैं सूरज किस तरीके से किस सुंदरता की तरह तरीके से ढल रहा है सूरज ढलता हुआ काफ़ी अच्छा लगता है वो मुझे बहुत पसंद है पहाड़ों पर हाइकिंग करने का अलग ही मज़ा है काफ़ी सारी ऊँची ऊँची जगहें पर हमें काफ़ी अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर नज़ारे दिखाए जाते है खास कर के सूर्यास्त का नजारा काफ़ी सुंदर और काफ़ी मन मोहक होता है ओर भी काफ़ी सारे ऐसे नजारें है जो हमे ऊपर चढ़ कर पहाड़ों पर देखने को मिलते है काफ़ी कठनाई होती है पहाड़ों पर हाइकिंग करने पर उसका भी अलग ही एक मज़ा है हाइकिंग करने का पहाड़ों पर चढ़ कर सुंदर सुंदर जगहों को देख कर बहुत आनंद आता है